सद्याची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार आमची अर्थवेवस्था वाडल्या आनी विकसीत जाल्या अशें दिसना कारण सरकारान डिजीटल पद्दत्यो बँके खातीर आपणायल्या क्यू आर स्कॅन आसूं दी मागीर वॉट्सएप आसूं दी भीम एप किंवा वेगवेगळ्या तरेचीं एपां सरकारान सुरू केल्या खरीं पूण दुर्दैव अशें की सरकारान बऱ्योचशो गजाली आसा त्यो सामक्योच दुकानदारा भशेन विकून उडयल्यात एअरपोट विकले तेल विकलें रेल्वे विकल्यो म्हणजे आमची अर्थवेवस्था वाडपाची आनी विकसीत जावपाची जीं मुख्य साधनां आशिल्लीं तींच ताणें विकलीं आतां मजा हेंच जेन्ना विकता आनी नवी सिस्टमी हाडटा तेन्ना मागीर विकास कसो जातलो हो सामको मोठो प्रस्न आनी ह्या हाका लागून अर्थवेवस्था वाडल्या आनी विकसीत जाल्या म्हणूंकच शकना म्हणजे अशें जालें दुकान बरें बरें नवें चक्कताल्ल बांदलें आनी सामक्यो आतांच्यो आधुनीक पद्दती त्या दुकानाक सुरू केल्यो पूण दुकानांतलें सामानूच जर फुकट विकूंक लागलो जाल्यार दुकान कशें बरें चलतलें किंवा त्या दुकानाची बरबराट जातली कशी हो तितलोच मोठो गंभीर प्रस्न अशीच परिस्थिती सद्या आमच्या भारताच्या अर्थवेवस्थेची जाल्या ताका लागून अर्थवेवस्था विकास आनी वाडल्या अशे शब्द वापरप म्हणल्यार सुद्दां सामकें चुकीचें अशें दिसपाक लागलां